बिहारके शिक्षा प्रणाली तऽ पुरने ज़मानासॅं नीक अइ जे एकटा उदाहरण दै छी नालन्दा विश्वविद्यालय जतय विदेशके विद्यार्थी आबिकऽ नालन्दा विश्वविद्यालयमे पढ़ैत रहै ओहि नालन्दा विश्वविद्यालयके अंग्रेजसभ ध्वस्त कए देलकै जे जेकरा नहि नीक लागलै ओकरा ध्वस्त कए देलकै आ आइ नया शिक्षा नीति सेहो आबि गेलै एहिमे विभिन्न तरहके कर्यक्रम छै नया शिक्षा प्रणाली छै ओहिमे नीति बिहार सरकारके द्वारा लागू भेलै यऽ आ ओहि पर आगू भविष्यमे काज हेतै ओकरा हमर नवयुवकसभ पढ़ताह लिखताह साक्षर हेताह आब भए रहल अछि